हेल्ल' बाबुल अ जोंनाथ' बै आं नै न'आवनो दङ अ जोंनाथ' नोंथां जोंनाथ' फोरोंगिरि साना मोनफैथारबाय टिचार्स देआ दा बेखायनो खोब सर्ट टाइम दा बेनिखायनो बोरै खालामगोन बोरै थागोन इसेफोर फोरमायदो औ समफोर बारा गैला ओमफ्राय मेनेजमेन्टनि थाखाय फैसाखौ बेसेबांसो खांगोन

पार स्टुदेन्टआव अ अब्ला जोंहा दा जोङो दा बोरै खुंगोन बेखौ नायनांसिगोन नोंथां दा जुदि जोङो स्पेसियेल जोङो खांनोबा जानायफोरखौ जुदि मोजाङै होनोब्ला जोङो दुइस'आव थोगोन ना लै बेनोथ' ओमफ्राय औ औ औ औ बेनिफ्राय आलासिनि सोमोन्दै मा बुङो आलासि लिंनाया अ औ औ सासे मोजां बुंथिगिरिखौ लाबोबा हामसिगोन सासे रिटायार्द फोरोंगिरिखौनो नागिरनोसै नामा बा कलेजनि प्रिनसिपाल बबेबा कलेजनि अ अ माने होनबा बाजेट खालामनो थाखाय जोङो गाबोनफोर जनोसै नामा मोजाङै मा अ बेसेबां खाङो बेसेबां मायो बोरै बानायो बेखौ जोंसो खालामनांगोन गाबोन होनबा थाब जनोसै ना नोंथां गाबोन स्कुलाव जनोसै जागोन दे खबर होनोसै ओमफ्राय लाइजामनि सुबुरखौबो थाब खालामनांसिगोन लाइजामनि आलासि लिंनांगोन ना मोजांसिन खालामनांगोन टिचार्स दे फोरोंगिरिखौ जुदि जों मान होनो रोङाबा जों फालिनो रोङाबा जों बोरै जानो जेराव जोंनि जिउखौ बिथांमोनानो दागोन नोंथां होनबा गाबोन इसे रायज्लायबावनोसै ना दे दे